आं रंजायो न'खरा गसायनि अननायाव बिमा बिफा फिसौ फिथाय न'खरनि बिहामजो बायदिसिना गोजोनहाय दं मोजाङैनो बिनिखायनो आं रंजायो लोगोसे मावनाय दांनाय जेरैहाय जानांगौ बिनि मुलामफाफोरखौ आं मोजाङै मोननायखाय आंनि गोसोआ रंजायो आरो लोगोसे बेयावनो जायखिजाया लोगोफोरजों ज' ज' थांनानै बायदिसिना गाहाम गाज्रि रायज्लायनानै बेफोरनि थाखाय एसे गोसोआ रंजानाय फैयो लोगोसे बेनोसै न'खराव जाय दावराव गैया हाय खायजिया गैया बिनिखायनो रंजानाय गोसोआ फैयो लोगोसे आरो बायदि बायदि न'खरनि जिब जुन्थु मोसौ मोसा एबा बोरमा दाउ हांसो बायदि सिना न'खराव थायोब्ला गोसोफ्रा मोजां नाङो रंजानाय फैयो लोगोसे आरो बै समजों लोगोसे गावनि न'खरनि बायदि सिना नांगौ बेसादफोरा नांगौ समाव मोनोब्ला बिनि थाखाय गोसोफ्रा मोजां जानानै रंजा खाङो लोगोसे आरो समजों लोगोसे समाव नांगौ बायदि जानाय लोंनाय मुवा बायदि सिना गांनाय उखैनायखौ समाव मोनजायोब्ला गोसोफ्रा रंजानाय फैयो लोगोसे आरो बेयावनो गावनि न'खरनि जायखि जेरावखि थांनानै खामानि मावनो थांनाय बादि जेरावखि थाङा मानो फिसौ फिथाय फरायहैनो थाङा मानो बेफोरनि थाखायबो मोजां नुहुरनायनि थाखाय रंजानाय फैयो